आज से दो तीन दिन पहले मैंने एक इंडक्शन खरीदा हमारा जो कि परिवार बड़ा है तो हमें चार चूल्हा भी कम पड़ता है उपयोग में लेने के लिए तो मैं किसी से इंडक्शन के बारे में सुना और मैं वह अपने पास की दुकान से ही इंडक्शन लेके आई वह पीसन का इंडक्शन इतना अच्छा है कि मुझे काफ़ी पसंद आया घर में भी सभी को पसंद आया अब हमें ना किसी भी सामग्री के लिए किसी को इंतजार करना पड़ता अगर हमारा गैस चूल्हा पे ज़्यादा उपयोग में आ रहा है किसी को कुछ चाय बनवानी है या दूध गर्म करना है तो मैं इंडक्शन उपयोग में लेकर के तुरंत ही वह काम कर देती हूँ और मुझे इंडक्शन काफ़ी पसंद आया